میرے علاقے میں تاریخ کے کئی ایسے قدرتی آفات رونما ہو چکے ہیں جنہوں نے نہ صرف جانی و مالی نقصان پہنچایا بلکہ انسانی زندگی معیشت اور ماحول پر گہرے اثرات مرتب کیے ان تمام قدرتی آفات نے یہ واضح کر دیا کہ قدرت کے ساتھ توازن قائم رکھنا اور ماحول کے تحفظ کے لیے سنجیدہ کوششیں ناگزیر ہیں اب حکومت اور مقامی انتظامیہ نے بچاؤ کے اقدامات ایمرجنسی ایلرٹ سسٹم اور ماحولیاتی بیداری پر زور دینا شروع کیا ہے لیکن زمینی سطح پر اب بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے